हैलो हैलो बस ठीक में एह् पुच्छना हा की थुआढ़े कोल कोई कमरा ऐ खाल्ली

अच्छा अच्छा सेट केह् ऐ कमरा किचन बाथरूम केह् केह्

आं में लैना हा ते में सोचेआ तुसेंगी पुच्छी लें

ते होर बी रौहंदे लोग खाल्ली इक्क सैट गै ते किन्ने धोड़ी किन्ने धोड़ी देना तुसें अं आं अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ पानी दी कोई ओह् थोह्ड़े ना प्रॉब्लम अच्छा अच्छा ठीक ठीक ऐ कदूं तगर तुसें आना ऐ आं ते आह्गी अंऊ तैलूं धोड़ी आई ते दिक्खी लैगी घर आह्ले बी आंदे ते दिक्खी लैंदे ओह्बी ठीक ऐ ठीक ऐ